मिगी एह् लगदा की जेह्ड़ा मौसम शैल ऐ घुम्मनै दा ते ओह् ना गर्मी ऐ ते ना कोई सर्दी ते जादै गर्मियें च तुस जाओ ते तां बी बंदा जली भुज्जी जंदा ते पसीनो पसीना होई जंदा ते अगर बंदा जा ठंडुऐ च ते ओह् बंदा तां गै बंदा जम्मी जंदा की के ठंड बड़ी ऐ बाहरै दी ठंड बड़ी ओह् ऐ बड़ी ठंड होंदी ते स्यालै जेह्ड़ा मौसम सारें कशा स्हेई ऐ घुम्मनै फिरने आह्ला ओह् ऐ ओह् इंया अक्तूबर नवंबर आह्ला म्हीना जेह्दे च ना जादै गर्मी होऐ ते ना जादै ठंड होऐ ना जादै गर्मी होऐ ते ना जादै ठंड होऐ ते अस जंदे हे घुम्मनै ई ते साढ़े ऐहा कि हर साल जन्माष्टमी पर मथुरा जाना ते ओह्दे ई केह् होंदा कि हर म्हीनै जंदे हे अस जंदे हे सितंबर अगस्त च अगस्त च मड़ो केह् सनांऽ तुसें ई ते इन्नी गर्मी होंदी ही ते इन्नी गर्मी होंदी ही जेह्ड़े गड्डियें च जाना ते उत्थें पसीनो पसीना होई जंदा हा ते इत्थै रशै च जाना इत्थै बंदा इंया चिप चिप होई जंदा हा ते बंदे दी इंया मत्त मरोई जंदी ही ते ओह् बक्खरी गल्ल ऐ कि उत्थै पसीनेंच पता निहा चलदा मज़े च मज़े च इन्ना पता निहा चलदा बाऽ गर्मी बड़ी होंदी ही बाऽ ठंड च बी अस गेदे ठंडु च कपड़े इन्ने इन्ने लेई चलो ते गुदड़ भरी भरियै ते ठंड बक्खरी पूरा पैक होइयै जाना पौंदा ते बड़ा इंया बक्खरा बक्खरा स्हाब ऐ ते सारें कशा शैल ऐ ते अक्तूबर नंबवर म्हीना आवा दा ऐ ते इंया कोई इंया पतली पतली टी शर्टां लेई जाओ ते उआं गै शपऱ करो ना जादै मुश्कल कोई आंदी ऐ घुम्मनै फिरने ई जादै किश कुछ बी निं ऐ एह् मौसम सारें कशा शैल ऐ जेह्ड़ा अक्तूबर नवंबर दा म्हीना